हम अपना खेतमे बहुत तरहकेँ सब्जीके उपजाबै छिक आओर एहिमे विभिन्नक प्रकार कऽ सब्जी होएत छै जेना भए गेल खीरा ककड़ी झींगा झिन्गली आओर तरबूज भए गेल भिन्डीयो भए गेल बहुत तरहके होइ छैक करेला होइ छै लौकी होइ छै आओर कैता सेहो उपजाबै छिऐक एकसँ एक पौधाके सबकिछु रोपै छिऐ आओर ई पौधाके उपजाबैसँ अपन परिश्रमोक फायदा उठबै छिक आओर परिश्रम केलासँ अपन शरीरो ठीक रहैए आओर अपन ओ सब्जी कऽ बेच कऽ बहुत अपन पैसासँ खेत घरक सब अपन जे भी खर्च होइत छै ओकर खर्चा पानि हम कए सकी आओर सब्जीसँ बहुत तरहक लाभ होइत छैक मार्केटमे मार्केटसँ बढ़िआँ अपन खेतक शुद्ध सब्जी प्राप्त होइत छैक आओर मार्केटसँ बढ़िआँ जेनाकि अपन घरमे रहैत छै ओहन मार्केटमे नहि मिलै छै मार्केटके बहुत कम बढ़िआँ मिलै छै आओर अपन खेतमे खाद्य डालिके बढ़िआँसँ खेती करैत छिक तऽ बहुत बढ़िआँ प्राप्त होइत छैक एहिसँ हम बिमारो नहि पड़ै छी लोग स्वस्थ रहैए आओर मार्केटसँ लाबैके बाद जे ओ बनबै छै एक सँ एक अधिक बीमारी भए जाइत छै तऽ एहिके लेल अपन अपन सब किसान खेतमे अपन बढ़िआँ ढंगसँ खेती करैत छै सब्जीके ताकि हम स्वच्छ रही आओर एक दूसरा कऽ दी ताकि ओहो स्वच्छ रहऽ आओर मार्केटसँ कम लाबए एकरे कारण सब किसान बढ़िआँ ढंगसँ करऽ लागलै खेती सब्जी कऽ खेती खीरा ककड़ी करैला बहुत नीकसँ उपजाबैत छैक ताकि मार्केटमे नहि जाए आओर हम जे छै अपन खेतक बहुत नीकसँ बनबै छिऐ तऽ ओहो टेस्टी लागैत छै खाएमे आओर मार्केटके ओतना टेस्टी नहि लागैत छैक जेनाकि ओ खाद्य सब पर दए छै तऽ ओतना खाद्यक वाला नहि नीक लागै छै अपन हाथक बहुत नीक लागै छै अपन खेती करबैसँ खेतीमे जे भी मास जे मासमे जे भी फसल उपजाबै छै ओहिके हिसाबक हिसाबसँ अपन खेतमे फसलो बढ़िआँ उपजै छै आओर खेतो बनि जाए छै